साढे़ रियासी जिले बिच ऐ कि जेह्ड़े असें गी मतलब कोई बी समाचार असें गी मतलब मीडिया दे दी वजह् कन्नै साढ़े कश पुज्जी जंदा क्योंकि ओह् असें गी डेह्ली मतलब डेह्ली कोई बी समाचार होग ओह् असें गी सनाई ओड़दे जि'यां साढ़े रियासी बिच होआ दा कि जि'यां कोई बी नमीं दकान खुह्ल्ली ओह्दा समाचार आई जंदा जां कोई चोरी बगैरा होई गेई कुसै दकान उप्परूं कोई पैसे चोरी करियै लेई गेआ ओह् बी समाचार असें गी पता लग्गी जंदा जि'यां कोई कुसै नै अज्ज कोई नमीं दकान खोह्ली ओह् बी पता लग्गी जंदा जियां कोई नमां डॉक्टर आया क्लीनिक दा ओह् बी पता लग्गी जंदा कि अज्ज इद्धर एह्दा उद्घाटन होएआ ओह् बी बंदा समाचार पजाई ओड़दा साढ़े धोड़ी असें गी ओह्दे बारे बी पता लग्गी जंदा होर बी बड़ी चीजां न जियां जि'यां साढ़े रियासी बिच अज्ज कि'यां ऐक्सीडेंट होई गे ओह्दा समाचार आई जंदा होर बी मतलब कि लैंड स्लाइडिंग होई पस्सियां पेइयां ओह्दे बारे च बी असें गी एह्दा समाचार पजाई ओड़दे होर जि'यां मतलब कि असें बाहर राज्यें दे बारे च ते पता निं उद्धर बी समाचार असें गी उद्धर दे औंदे न बट ओह् अस इन्ने जैदा निं करदे क्योंंकि असें अपने रियासी दे समाचार गै सुनने होन्ने आं क्योंकि अस रियासी दे ते अपना जेह्के लोकल समाचार ऐ अस ओह्दे उप्पर गै जैदा ध्यान दिन्ने होन्ने आं ते बाह्र दे राज्यें बिच बी एह् चीजां होंदियां ते उं'दे समाचार बी अस दिक्खने होन्ने आं जां फ्ही टी वी बिच दिक्खी ओड़ेआ जां फ्ही फोनै बिच दिक्खी ओड़ेआ बट जिं'दे कश फोन टी वी बगैरा नेईं ऐ उ'नें गी लोग बी इ'यां मतलब आपस बिच्चैं लोग पड़ोसी गल्लां करदे न कि अज्ज साढ़ा राज्य बिच बाह्र एह् समाचार होएआ कि इ'यां होएया ते उ'आं होएआ ते आपस बिच गल्लां करियै इक दूए गी सनाई ओड़दे न ते इस करियै मीडिया साढ़े रियासी जिले बिच असें गी पूरे चौह्बी घैंटे दे अंदर जिन्ने बी कोई बी समाचार होंदे न असें गी ओह् जिन्ने बी होंदे न सारे असें गी ओह् सनाई ओड़दे न